ہاں ہیلو بولیے ہاں بولیے ہیلو جی جی میں انسپکٹر صاحب بول رہا ہوں بتائیں کیا بات اچھا اچھا

اچھا اچھا آپ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ کو آپ جہاں سے موبائل چوری ہوئی ہے اس جگہ کے پولس تھانے میں جا کر کے ایف آئی آر درج کرائیے ٹھیک ہے ہاں ایف آئی آر درج کرائیں گے پھر اس کے بعد آپ اپنا وہ کیا بولتے ہیں لوکیشن بھیجنا کہاں کہاں گئے تھے آپ موبائل میں لوکیشن ہوتا ہے وہ بھیجنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعہ ساری ویڈیوز کو دیکھیں گے کہاں سے چوری ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ٹائم لگے گا آپ کو اور آپ ہاں ٹائم لگے گا جلدی ہاں اگر سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعہ کچھ کہیں سے دکھا چوری کا تو امید ہے مل جائے گا ہاں باقی کوشش رہے گی کہیں پہ بھی کسی جگہ اور وہ موبائل کا پورا لکھیے گا کیا کون سا موبائل تھا اور کس کمپنی کا تھا ٹھیک ہے اپلیکیشن میں ایف آئی آر میں ہاں لکھ دیجیے گا تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے ہاں اور موبائل کا ماڈل نمبر موبائل کمپنی کا نام ساری چیزیں لکھیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پولس جو ہے اس پہ انکوائری کرے گی ایک ہفتہ مہینہ دن لگے گا اگر آپ کا موبائل مل گیا تو اچھی بات ہے لیکن پوری کوشش کرے گی کہ پولس کوشش کرے گی کہ آپ کو آپ کا موبائل مل جائے ٹھیک ہے